دہلی کا جغرافیہ مختصر طور پر ہندوستان کے شمالی حصے میں واقع ہے یہ ہندوستان کی راجدھانی کے طور پر جانا جاتا ہے اور اسے مقامی زبان میں دلی یا دلی دلی بھی کہا جاتا ہے دہلی شہر کو ہریانہ اور اتر پردیس کی ریاستوں کے درمیان دھنسا گیا ہوا ہے اور یہ ہندوستان کے اہم ترین اقتصادی سیاسی اور ثقافتی مرکزوں میں سے ایک ہے